हँ कि कहाँ जाना है रीगा जाइके छै तऽ बैसू गाड़ीमे हँ बैसू हँ बैस गेलहुँ चलू हँ चलू जऽ ई हँ चलू ई लम्बा रूट छै लम्बा रूट छै जहन अहाँके उतरऽके बेर हैत अखन लम्बा च चलतै तकरा बाद जाकऽ रोकब तहन अहाँ उतरब हम चलबै छी अहाँ बैस रहू चिन्ता नहि करू नइ आधा घण्टा एखन हम गाड़ी नहि रोकब जहाँ स्टॉपिज छै आधा घण्टा नहि रोकब बैगके ओरिया कऽ राखू बादमे पानि पीब एखन नहि रोकब अहाँ चलैत रहू जहन अपने हेतै जहन समय तऽ हम अपने गाड़ी रोकि देब अहाँके बोतलमे पानि लऽ कऽ नहि एलौहँ लोक जाइ चलै छै कतौ तैयारी भऽ कऽ तऽ बोतलमे पानि रखै छै इएह मुरखै केलौहँ ने लोक बोतलमे पानि लऽ कऽ चलै छै ओ रस्तामे पानि पिलक जरूरी पड़ै छै पानिके तऽ लोक लऽ कऽ चलै छै ने चलितौ ने लऽ कऽ किए नहि चललौहँ नहि जाबत हमर स्टॉपिज नहि आयत ताबत बहुत नहि रोकब अइ लऽ कऽ लम्बा रूट छै लम्बा रूटमे लम्बे जकाँ ने लोक रुकै छै ने बोतल राखू तऽ फेर प्यासके मजा केना बुझबै जे लोक कोइ बाहर जाइ छै तऽ किछु छुटि जाइ छै लोककेँ कष्ट कटबै तब ने याद पड़त अच्छा नहि लेलहुँ हँ बुझियौ जे प्यास लागल अछि पानिके प्यासके मारिके रहियौ हाँ आओर पहिले भाड़ा देब भाड़ा लेब तकर बाद स्टॉपिज तरहि उतारब तहन ने अहाँ उतरब नहि तऽ चलता गाड़ीमे सँ अहाँ कुदि जायब की नहि रोकब तऽ नहि रोकब नै आओर ने चलता गाड़ीसँ कुदू अइ लऽ कऽ एखने एक्सीडेन्ट हेतै तऽ कहबै अहिं कण्डक्टरके मार ड्राइवरके मार गाड़ीके शीशा फोड़ शोर करब ई सभ नहि हैत कि आइ अहाँ जहन दुख बुझबै नइ से केहेन कह आदमीके शीशा फोड़ैवला आदमी केहन होइ छै ओते जानकारी आदमीके नहि रहै छै तै लऽ कऽ हम नहि छोड़ब हम जहाँ स्टॉपिज छै अहाँके ओहिठाम जाकऽ हम उतारि देब अहाँ पानि पी लेब अइ लऽ कऽ लोक जाइ छै लोक टिफिन लऽ कऽ ने जाइ छै तऽ टिफिन लऽ कऽ किए नहि एलौहँ अहाँके किए नइ खेतै लोक बोतलमे पानि रखै छै टिफिन रखै छै जे लोक रास्तामे कतौ गेल तऽ अपन टुघराबैत रहल खाइत रहल पानि घोंटे घोंटे पानि पिबैत रहल आओर राखक चाही इएह गलती केलौहँ आइ जहन तऽ ची घर बिसरि तऽ आइके बादसँ अहाँके जे हाँ घर नहि बिसरबै सभचीज साथे साथे रखबै हँ घर नहि बिसरबै अइ चलते ने अहाँके ई सजा दै छी कि अहाँके हम रास्तामे नहि रोकब कतौ गाड़ी आओर ठीक छै हम राखै छी ठीक ठीक भने ने ठीक